जँ हमरासबके पौधा लगाबैमे हमसब माटी जे काली माटीके हमसब उपयोग करै छी आओर जे हह ने खादके जानकारी हमरासबके ओतना नहि हइ आओर जेना हमरासबके जे हइ ने वएह गोबर उबर जे होइए ओकरे सबके पटौन कऽ कऽ हमसब पौधाके उगबै छी जे देहात देहातमे जे उपलब्ध हइ जे जानकारी हमरासबके पास हइ वएहसबके थ्रू जे हइ ने हमसब पौधा उगबै छी आओर हम वहाँसँ